यहाँके स्थानीय अखबार मे संस्कृतिक कार्यक्रमके बारे मे बहुत सारा जानकारी देल रहै छै एक अलग सँ ही ओकरा लेल खबर छापल रहै छै जेकरा मे की जेकरा की सांस्कृतिक कार्यक्रम आओर अलग कार्यक्रमके बारे मे जानकारी चाही ओ ओकरा मे रहै छै आओर हमलोग वहाँ सँ देख भी सकै छियै की सांस्कृतिक कार्यक्रम कहाँ आयोजित हो रहलो छै ओकरा के समय की छै और तिथि कोन छै जेकरा सँ जे भी आदमी जेभी लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम मे रूचि रखै छै ओ वहाँ जाए सकै छै आओर ओकरा जानकारी भी मिलै छै बहुत लोग के जानकारी नहि रहै के वजह सँ वहाँ नहि जाए सकै छै इसलिए अखबार मे ओ खबर रहै के वजह सँ ऊनके जानकारी मिल जाइ छै और ओ वहाँ जाकर लाभ भी उठाए सकै छै सांस्कृतिक कार्यक्रम मे अलग अलग कार्यक्रम आओर अलग अलग तरीका के जगह पर जिस कार्यक्रम आयोजित होइ छै ओकरा के लिए जानकारी मिलल छै हमलोग के अखबार मे आओर एकबार अखबार मे पन्द्रह अगस्त के बारे मे परेड के बारे मे भी छपलो रहै जेकी हमरो ध्यान अपना तरफ आकर्षित करै वहाँ पर अलग अलग जगह सँ लोक आकऽ परेड करै रहै जेकी बहुत ही आकर्षक होइ छै आओर ओ जगह के लिए बारे मे हमरा पता चललै जे की हमरो ध्यान बहुत आकर्षित करै आओर हम वहाँ जाए के लिए बहुत इच्छुक भी रहियै आओर हम वहाँ जाकरके बहुत जादा आनन्द भी ऊठेलियै आओर वहाँपर हमलोग के बहुत जानकारी भी मिललै आओर सीखै के लिए भी मिललै की लोग किस तरह सँ अपना मेहनत करि के परेड करै छै आओर अपना देश के सबके सामने प्रदर्शित करै और सबके लिए सम्मानजनक बात रहै जेकी हमलोग के लिए बहोत लाभकारी और ज्ञानवर्द्धक रहै